गोंयच्या खाद्य पदार्थाची नांव सांगतात तीं जावन आसा पातोळ्यो खतखतें नेवऱ्यो चकल्यो मैसूर पाक जिलब्यो गुलाब जामून पंचखाद्य शीत कडी सार मणगणें उड्ड मेथी पापड लोणचें

तोणाक धबधबीत मागीर मुगाचं मुगा गांठी चुरमो शेव चण्या रोस मागीर जावन गेल्लें आसा आमचें बटाटाच्यो फोड्यो बटाटाची भाजी मागीर कापां बटाटवाडे सामोसा निरफणस वायग्यां भर्त मागीर शाकुती मागीर आमचें अळम्या तोणाक अळमी मशरूम मागीर आमचे कॅबेज भाजी